ड्रॉइंग या पेंटिंग जैसी कलाओं को शुरू करने के लिए बच्चों की कोई सही उम्र नहीं है वह जब चाहें बच्चे पहले तो ये है कि वह देखकर सीखते हैं यदि उन्होंने कहाँ कहीं देखा है कि पेन के द्वारा या पेंसिल के द्वारा कहीं कोई आकृति बना रहा है तो बच्चा छोटी उम्र से ही जब वह तीन साल का हो वह समझने लगे कि पेन के द्वारा कुछ बना रहे हैं तभी से वह पेंटिंग इस्टार्ट कर सकता है वह आपने देखा होगा कभी भी कि छोटे बच्चे दीवारों पे गोदते हैं उस समय नहीं रोकना चाहिए हो सकता है कि वो आगे जाके इसको अपनी कला में परिवर्तित कर लें वो एक बहुत अच्छे पेंटर बन जाऍं चित्रकार बन जाऍं एक कलाकार बन जाऍं तो बच्चों की सही उम्र कोई भी नहीं है किसी चीज को इस्टार्ट करने की या किसी चीज को शुरू करने की जैसे चित्रकारी या किसी भी कला के क्षेत्र में वे कभी भी कैसे भी जा सकते हैं